कुछ खाना उना हम जे छै से मँगाय लेलूँ आओर मङ्गबाबैवला जे छै से कुछ उल्टा सीधा हमरा साथ बढ़िया धोखाधड़ीसऽ कुछ एहन उल्टा सीधा बोलि देलक जे हमरा नै पसन्द भेल आओर अइसऽ व्यवहार हमरा साथ बुरा केलक आओर एही खातिर हम अहाँके फोन करै छी